دہلی کے سماج میں عورتوں کا کردار وقت کے ساتھ بہت نمایاں طور پر بدلا ماضی میں خواتین سرگرمیاں زیادہ تر گھر گھریلو ادوا تک حدود تک محدود تھیں جہاں انہیں صرف بیویاں ماں یا بہن کے طور پر دیکھا جاتا تھا انہیں تعلیم کھیل اور سیاست پر سیاست یا کسی بھی دوسرے شے پہ شامل ہونے عام طور پر پسند نہیں پسند نہیں کیا جاتا تھا لیکن وقت کے ساتھ معاشرتی سورج سوچ میں تبدیلی آئی اور خواتین کے مختلف شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کے لوہے منوانا شروع کیا آج آج دہلی میں خوواتین کھیلوں میں کچھ جیسے اور کھیلی کھلاڑیوں کی حیثیت سے اپنی پہچان بنا رہی ہیں وہ نہ صرف مقامی بلکہ قومی اور بین قومی مقابلوں میں بھی نمایاں کردار دیں گی کا مظاہرہ کر رہی ہیں اس کے علاوہ دہلی کے خواتین فلمی صنعت میں بھی نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں اور فلموں میں بھی خواتین مرکزی کردار میں میں نظر آتی ہیں اور نہ صرف اداکاری بلکہ فلموں کی کہانیاں میں بھی ان کا کردار بہت اہم ہو گیا ہے فلموں میں کہیں کہانیوں میں خواتین کے لیے آواز اور مسائل کے حمایت دی جائے گی دے جانے لگی ہے جو سماجی آگاہی کے فروغ میں مددگار اور ثابت ہو رہی ہے